आमी सातेरी देवळान सोमार आसता आमचो ते सोमराक वयता आमी भट बीन येता आमी भटाचेर कितें करपाक ते भटपण करता आनी आमी मागीर प्रसाद बीन घेता आनी देवळान साकून येता घरा मागीर आनी साकवाळे वयता शांतादुर्गाचे देवळान केन्नाय शी आसता तेन्ना किदें किदें आसता देवळान शांत शांतादुर्गाची तेन्ना आनी महिला मंडळाक आमचे धा तारखेक अशी वयता पयशे बीन घालपाचे सिंदोळी महिला मंडळ सिंदोळी आनी बँकेन वयताक आमच्या हावज वायफाचे पयशे घेवपाक लागून वास्को वयता केन्नाय किदें सामान हाडपाक कितें हाडचें पडटा आमकां कुट्टाळे बीन तशींच वयता आनी लग्नाक फुलांक सोयऱ्यांगेरुय वयता कुंडय मडकी बीन बारसो बर्थडे बीन अशें जालें म्हणटकच ते थंय वयता आमी लोक सोयऱ्यांगेर